असांजे थाणे डिस्ट्रिक्ट में उल्हास नगर में जीनीयूंनि जो बि कारखाना आहिनि ऐं गाउननि जा कारखाना साबुण जा कारखाना ॾाढो माल माना ठवंदो ई रहंदो आहे सॼे उल्हास नगर में ऐं सॼे भारत में सभिनी राज्यनि में लॻभॻि कलकता थियो तमिलनाडु थियो कर्नाटक थियो बैंगलोर जेके ॿे हेठि ॿियूं बि ॿिया बि जेके आहिनि उते गोआ असांजे मथे राजस्थान सभिनी पासे ॾांहुं वेंदो आहे माल ॾाढो सुठो टर्नओवर आहे सॼे उल्हास नगर जे